आङो सासे थाइमजों खारग्रा लुबैग्रासो सेंग्रा आङो बेंथल बाजारनिफ्राय रनेननि दखानाव गंसे आखाइआव गानग्रा घड़ी आं बानायनानै लाबोदों गाननोबो बिराद मोजां समायना आरो घड़ीया दामगोसा आङो बे घड़ीखौ बायनानै गोसोआव बिराद गोजोननाय रंजानाय मोन्दों गाननानै आङो समायदोंबो आं जानाय उन्दुनाय फरायनाय आं माबा मोनसे खालामनो साननायाव आं बे थाइमखौ आं नायो समखौ आङो नायो घड़ीखौ बायनानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो फानग्रा दखानदारखौबो आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आं साबायखर बाउदों